आंनि जिउनि राहायाव मोब्लिबा जोबोद गोनां मानो होनोब्ला दा मोब्लिबजोंनो गोबां खामानि मावनाय जायो दा मोब्लिब गैयाबानो जों सोरां मोना आरो बे मोब्लिबजोंनो मटर आरि फांखा सालायनाय जायो गरम बोथोराव फांखानि बार जानो गोसो जायो माने देहाया फांखानि बार मोनजायोब्ला देहाया थाजिम जायो आबाद मावनाय समाव कारेन्त मटर बाहायनाय जायो दै सारखोनानै आबादफोर दिरुननाय जायो हा गोरानाव दै होनाय आबादाव दै होनाय बेफोरबादि गोग्गो दै लोंनो थाखायबो मटर निफ्राय दै बोखोनाय जायो बेनिफ्राय फिल्टार खालाम कारेन्त जोंनो फिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो बेफोरबादि सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो गोहोम गोग्लैयो कारेन्त थाङोबा बहुद उसुबिदा जायो मानो होनोब्ला दा गरम बोथोराव गोबां मोब्लिबनि गोनांथि जायो फांखानि बार जानाय आरो बायदिसिना बायदिसिना बेफोरबायदि कारेन्त बिल आव होनाय बायदिसिना बहुद खामानि मावनाय बेफोरबायदि गोहोम जायो जोंनो बिनि थाखायनो कारेन्त खौ गोबां नांगौ बादि जायो खामानि मावनाय बाहायनाय समाव मोजाङै मावफुंसारनो हायो बेनि थाखायनो गोनांथि जायो इनभार्तार गोनांफोरा इनभार्तार कारेन्त जों इनभार्तार सालायो नाथाय इनभार्तार गैयिफ्रा खोमसियाव सोरां फैयो बेफोरबादि जायो दा बिनि थाखायनो मोब्लिबखौ गोनां जायो